धर्म ईअं त हर कंहिंजी पंहिंजी हिकु व्यक्तिक शइ आहे धर्म में कोई माण्हू पूॼा कंदो आहे कोई माण्हू दान धर्म कंदो आहे कोई माण्हू तीर्थ कंदो आहे त धर्म जी माना हर कंहिंजे लाइ अलॻि थी सघे थी पई पर जंहिं करे मां पंहिंजी ॻाल्हि कंदुमि त धर्म हिकिड़ो असांखे ईअं सेखारे थो त पंहिंजे समाज सां पंहिंजे देश सां ऐं पंहिंजनि मिटनि माइटनि सां पंहिंजनि फैमिली मेम्बर्स सां कीअं वहिंवार करिणो आहे त उन में असांखे ईअं ॾिसणु ईंदो त माउ पीउ सां सुठी तरह सां पेशि पेशि अचिणो ऐं पंहिंजा जेके ॿार आहिनि उन्हनि जो बि सुठी तरह सां फ्यूचर उन्हनि जो सुठो थिए अहिड़ी तरह सां उन्हनि जो थियणु खपे